हमरा गाममे एगो बहुत सुन्दर भगवान हनुमान जीके मन्दिर छै ओहिमे हनुमानजीके मङ्गलके शनिके दुनू दुनू दिन भगवानके पूजा होइ छनि शनिके शनिदेवके होइ छै मङ्गलके हनुमानजी के होइ छनि आओर दुनू बेर भगवानके आरती होइ छै भजन होइ छै मङ्गलके कीर्तन होइ छै फेर सब गोटे रातिके सब दुपहरके शामके जाइ छै सब परसादी लऽ कऽ परसादी उत्सर्गा कऽ अबै छै मन्दिरमे कीर्तन होइ छै सब कीर्तनमे बैसै छै कीर्तनमे बैसिकऽ एकरा सब रातिके ओकर कीर्तन भेलाके बाद सबके परसादी दै छथिन बाबा परसादी लऽ कऽ सब अबै छै अपन अपन घर ओकरबाद हमर एहि मन्दिरमे कालीपूजामे चारि दिनके काली पूजा होइ छै ओहि चारू दिन सुबहमे आरती होइ छै साँझ पूजा भऽ कऽ आरती होइ छै आरती आरती भऽ कऽ तऽ फेर साममे पूजा होइ छै फेर आरती होइ छै आरतीमे सब जाइ छै आरती करै छै एहिमे सबगोटाके भऽ गेल तऽ फेर सबेरे चारि दिन होइते होइत रहै छै मेला छै मेला चाइरो दिन मेला रहै छै मेलामे सब खाइ छै पिए छै सब बढ़िआँसँ रहै छै काली मन्दिरमे इएह सबपर तनि गामेमे एगो मन्दिर छै अथी मसजिद छै मसजिदमे सब नमाज होइ छै ई होइ छै बहुत अथी होइ छै